हम मैथिलीके रहैवला छी हम मैथिलिएके भाषा बाजै छी हमरासभमे मैथिली जादा चलै हइ मैथिलिएके भाषा बजैसे हमरासभकेँ दोकान दोकानबारी कएलहुँ तऽ मैथिलिए भाषा चलल कहुँ भी गेलहुँ तऽ मैथिलिए जादा भाषा चलल मैथिलीके भाषासे सभ बाहरो भेल औ नौकरिओ आरपर सभ गेलाह जेना ऑफिस आर आर भेल बाहर मने मैथिलिए भाषामे सभकेँ नौकरी भेल मैथिलिए भाषा हमरासभकेँ सबठाम चलल कतहु भी गेलहुँ तऽ मैथिलीके हम वासी छी मैथिलिए भाषा सबठाम चलै हइ जादा काल हमरासभकेँ मैथिली भाषा सभकेँ बहुत अच्छा लागै छनि ओहिसे मैथिली भाषा हमसभ सबठाम बजै छी हमरासभ प्रवेसर सबठाम मैथिलिए भाषाके बहुत प्रयोस करै छथिन मैथिली भाषा हमरासभमे खूब चलै हइ हमरासभके कतहु भी गेलहुँ मैथलिएमे शादी भेल मैथिलिएमे पूजापाठके गीतनाद भेल किछु भी भेल सब मैथिलिएमे हमरासभके भेल हमरासभ मैथिली बजैके लिए हमरासभकेँ मै मैथिलीवासी हमसभ छी मैथिलीके भाषा हमरासभकेँ पर ओहे हमसभ मैथिलिएके बाजि सकै छी कोइ आओर